لاسٹ ٹائم رات میں ڈنر کیے تھے تو پھر اُس کے بعد پیٹ اسٹمک پین شروع ہو گیا تھا نارمل چیز نارمل فوڈ کھایا تھا روٹی چاول سبزی اور سونے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے اسٹمک پین کی وجہ سے ہاں نہیں سونے اسٹمک پین کی وجہ سے سو نہیں پا رہے ہیں رات بھر اور ایک سائڈ کی اسٹمک بہت بھاری ہُوا ہے لیفٹ سائڈ کا نہیں کوئی میڈیسن نہیں

نہیں تو آپ کی کلینک کہاں پہ پڑے گی اچھا مئو مئو میں کِدھر ہاں ہاں فاطمہ ہاسپٹل تو فاطمہ ہاسپٹل آپ فاطمہ ہاسپٹل ہی میں بیٹھتے ہیں یا پھر کہیں اور اُس کے آس پاس بغل میں اچھا کس ابھی تو مطلب کہ کچھ کام ہے تھوڑا رُک کے ایک آدھے گھنٹے میں آپ کے کلینک پہ پہنچ جاؤں گی اچھا تو وہاں پہ آپ کو میکس ٹو میک آدھا گھنٹہ لگے گا ہاں تو وہ آپ کو مطلب کہ کلینک میں کس ایسا نیم سے بُلانا پڑے گا یا پھر آپ کی بورڈ لگا ہوگا نا کیبن کے باہر اچھا چلیے